हाँ हमारे घर में अगर कोई बीमार होता है तो हम बहुत ही शुद्ध और हल्का भोजन बनाते हैं जैसे कि खिचड़ी हो गई दलिया हो गई ये चीज़ों का हम बनाते हैं और अब बीमार हमारे घर में जो बीमार होता है उसको हम ये खिलाते हैं इससे कि उनको ज़्यादा खाने का प्रॉब्लम भी नहीं रहता है और वो अच्छे से खा भी लेते हैं क्योंकि खिलाना तो जरूरी होता है बीमार इंसान को दवाई भी देना पड़ती है तो वगैर कुछ खिलाए दवाई भी नहीं दे सकते और बीमार इंसान को ज़्यादा मसालेदार ज़्यादा तेल वाला ज़्यादा नमक और ज़्यादा मिर्ची वाली सब्जी हम दे भी नहीं सकते तो सबसे अच्छा होता है खिचड़ी और दलिया खिलाना तो हम अपने घर में जो बीमार होते हैं उनको हम दलिया खिचड़ी का सेवन कराते हैं